घरमे पहिने झाड़ू लगाए लैत छी साफ भए जाइत छै तहन बाल्टी एगो लैत छियै तहन ओहिमे पानि आनैत छी एक बाल्टी भरि कऽ तऽ एकटा सुखल कपड़ा भिजाए कऽ पूरा घरकेँ पोछैत छियै साफ सुथड़ा करैत छियै हर जगह जतय जतय गन्दा रहैत छै ततय ततय पोछैत छियै ओहिसँ घर देखैओमे सुन्दर लागैत छै आओर नीको लागैत छै आओर ठण्डो रहैत छै किआक तऽ ओ पोछनासँ साफ सुथड़ा देखैओमे ठीकठाक लागैत छै आओर गाएके गोबरसँ हमसभ दुआरि घर अङ्गनासभ निपैत छियै किआक तऽ ओ कहैत छै शुद्ध मानल जाइत छै आ नीको लागैत छै आ ओहिसँ की होइत छै घर ठण्डो रहैत छै आ देखैयोमे बहुतसँ बहुत सुन्दर लागैत छै किआक तऽ गायके गोबर शुभ कहल जाइत छनि किछो भी होइत छै गाएके गोबर नीक लागैत छै बहुत सुन्दरसँ आओर नीको छै इहो छै कि गाएक गोबरसँ निपयमे बड़ सुन्दर लागैत छै किआ तऽ ओ देखयमे ओतबे सुन्दर लागैत छै निपलका जे कहब मुश्किल लागैत छै